अच्छा हं त्रीह् ज्हार त्रीह् ज्हार

हं नेईं नेईं फिक्स ऐ नेईं नेईं फिक्स प्राइज ऐ चलो नत्ती ज्हार चलो नत्ती ज्हार

में बिच्च कोह्का मकान तुं'दा

नेईं नत्ती ज्हार फिक्स प्राइज ऐ आखो रौह्देओ नेईं लैओ हां नईं नेईं नत्ती ज्हार फिक्स प्राइज